राज्य की समृद्धि और संस्कृतिक विरासत को बचाए रखने और प्रमोट करने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और इसे विस भूला भी नहीं जा सकता हिंदी की वजह से हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं हिंदी की वजह से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं अपनी बात को सामने वाले को समझा भी सकते हैं और सामने वाले की बात हम समझा समझ भी सकते हैं लेकिन अगर हम यह कहें की दूसरी भाषा का उपयोग किया जाए तो दूसरी भाषा में हम एक दूसरे से समन्वय स्थापित नहीं कर पाएँगे हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर कोई जानता है पूरा भारत जानता है और यह हिंदी संस्कृत से भी जुड़ी हुई है संस्कृत और हिंदी संस्कृत का से हिंदी का जन्म हुआ है हिंदी से ही संस्कृत का जन्म हुआ है एक दूसरे से जुड़कर यह काम कर रहे हैं और हम भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हिंदी में अपनत्व की भाषा है हम एक दूसरे को भाई बहन के नजरिए से देख पाते हैं हम एक दूसरे से रिश्ते बना पाते हैं एक दूसरे के साथ आगे तक बढ़कर चल पाते हैं हमारी भाषा की वजह से हम पूरे भारत के अलावा दूसरे देशों में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और हिंदी एक लोकप्रिय भाषा है हर किसी को इस भाषा को समझना चाहिए बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इंग्लिश ज़रूर हम एक दूसरे को समझते हैं लेकिन इंग्लिश में सिर्फ़ लिखा जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता उसपे भावनाएँ नहीं जुड़ी हुई हिंदी में भावनाएँ जुड़ी हुई है